एक हमरा तऽ कीनयके अथी नहि हमरा तऽ सभजगहसँ मिलबे करैए हमरा एक दिन इच्छा भेल कि जे हम एगो चादर खरीदी कचहरी मोड़ गेलहुँ आब ककरा ओतय जाउ सुनील ओतय जाउ आकि कलबरबा ओतय जाउ कि पसौलवलाके ओतय जाउ कचहरी मोड़पर बहुते कपड़ा दोकान छै हम चलि गेलहुँ गेलहुँ से ओ चद्दरि देलनि से हमरा मनपसन्दे नहि जे निकालय सभ रद्दिए मिलए हमरा मोनेमे नहि पसन्द आबय कही धूर एहिलेल हम एलहुँ चद्दरि कीनय हम नहि कीनब तीनब लिअ अपन चद्दरि हम भलिए नहि ओढ़ब से मंजूर हमरा भगवानके इच्छासँ खूब सुन्दर चद्दरि फेर हमरा बाहरेसँ जालंधरसँ आबि गेल हम ओढ़ि लेलहुँ हमरा मायके ई चीज पसन्द होइए तऽ जे पसन्द होइए सएह कपड़ा हमरा वएह हम गेलहुँ कीनय तेहन छुछुन्नरवला कपड़ा देलक पसन्दे नहि हमरा कीनयके लूरि नहि आ दोसर एहन कपड़ा दऽ देलक से पसन्द नहि